हँ भोजनमे हमरा पसन्द ज्यादा पसन्द रहैए भात मिथिलाके तऽ भाते छिए भात दालि तरकारी इएहसब तखन रोटिओ बहुत पसन्द अइ भातोसँ ज्यादा रोटी पसन्द अइ एहि दुआरे जे गैसके प्रॉब्लम भऽ गेल छै सबके तऽ आब तऽ खानामे तऽ जे छै बेसी ज्यादा लोक रोटिए खाइए ताहि दुआरे रोटियो खाइ छी आओर भातो खाइ छी दुनू चीज हमसब खाइ छी आओर आओर कोनो चीज एहन बढ़ोतरा भेल चरौरी पापड़ ईसब तऽ मिथिलाके छिअए तरुआ तिलकोर ईसब होइ छै आओर ज्यादा पसन्द अछि चावल दालि भात या अथी रोटी आओर तरकारी से अपन खाना खेलहुँ